नमस्ते सर जी सर क्या करवाना है सर क्या करवाना है आपको जी हो जाएगा वाइरिंग पूरी करनी है क्या हो जाएगा पूरी वाइरिंग

स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है चल जाएगा आपका जितना रहेगा आपका एरिया उस उस एरिया से आपका चलेगा जी तब कर देंगे उसमें उसमें तो बढ़िया सामान लग जाएगा आपका जो पाइप है सब बढ़िया कंपनी का रहेगा स्विच है बोर्ड है सब आपका सब अच्छे क्वालिटी का लग जाएगा

और वर्कर भी उनके पास बढ़िया बढ़िया है चार वर्कर है करीब सब काम करने वाले भी अच्छे हैं आपका नुकसान ज़्यादा वह सब नहीं हो कि वह नुकसान हो जाएगा सब साफ़ सफ़ाई से बढ़िया से आपका सब हो जाएगा वायरिंग हिसाब से आप आप रेट बा बतिया लीजिए कितना स्क्वायर फीट चल रहा है उससे हमको आप कम भी देंगे तो चल जाएगा बढ़िया लेकिन आपका काम अच्छा होगा और पंखा वंखा भी जो चाहिए सब मिल जाएगा बढ़िया कंपनी का के लिए सब बढ़िया पंखा टेबल पंखा सब स्विच बत्ती बॉर्ड लाइटिंग यह सब है सब मिल जाएगा बढ़िया आपको सब काम भी करवा देंगे लागत आपको हम बता देंगे जोड़ जाड़ कर सब बढ़िया से एसी भी लगवाना चाहते हैं सर अरे सर कम रेट में हो जाएगा एसी बढ़िया हो जाएगा ठीक अच्छा रखिए नमस्ते बाद में बात करेंगे